हैलो अंजी नमस्ते आं मड़ो केह् सनांऽ अपनी हालत ओह् मड़ो बड़ा दुखी ऐ अं'ऊ मिगी मड़ो कल्लै दी ऐ कोई कल्लै दी जादै गै मड़ो इक्क हफ्ता होइया दंदें पीड़ां बड़ी ते इक्क मेरी दाढ़ बड़ी पीड़ ऐ ते इक्क मेरी मेरे अग्गें आह्ले दंदें ई बड़ी पीड़ ऐ केह् करांऽ तुस सनाओ में सोचेआ फोन करना गै अज्ज क्लीनिक ते लेई गै लैना अप्वाईनमेंट ते दस्सी ओड़ना बड़े चिर दा ओह् कराना घरै दे लाज़ ते कराना पर किश फर्क निं ऐ होआ दा मड़े इन्नी पीड़ ऐ मेरे दंदें गी कि इंया दाढ़ां गै इंया कन्नै च जा दी ते कल्ल ते मिगी सनोआ गै निं मड़ो ते तुस किन्ने बजे खोह्लदे क्लीनिक सबेरै अपना अच्छा दौ बजे धोड़ी ते जेह्ड़ा मिलना अप्वाईनमेंट ऐ ओह् उत्थें आह्नियै गै ओह् निं ऐ भी तुस फोनै उप्पर गै लेई ओनै आं तुस अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई आं आं मड़ो दाढ़ै ई होई दा ई आं मड़ो चलो कोई निं कल्ल आह्गा अंऊ सबेरै दस्स बजे आई जाह्गा ते सबेरै दस्स बजे ते दिक्खी लैयो पैह्लें ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ डॉक्टर साहब ठीक ऐ अंजी अंजी ठीक ऐ